हेलो सर क्या मेरी बात जय माता दी रेस्टोरेंट से हो रही है सर मैं आपके रेस्टोरेंट से हमेशा खाना ऑर्डर करती हूँ लेकिन मुझे आज ये पता नहीं है कि आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ है या नहीं क्योंकि आज सभी जगह पर रक्षाबंधन के उपलक्ष में छुट्टी दी गई है तो सर यदि आपका रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो मुझे आज के दोपहर के खाने का ऑर्डर देना है मुझे दो लोगों के लिए खाना चाहिए मैं अभी अंबेडकर नगर में हूँ तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप वहाँ तक खाना डिलीवर कर पाएँगे या नहीं और खाना ऑर्डर करने के लिए क्या मैं आपके वेबसाइट वाले एप पर इस्तेमाल करूँ या जिस नम्बर पे कॉल किया है या जो एक और नम्बर है उस पर कॉल करूँ